हमने अपना खाना ऑर्डर किया था जो हमें सही समय पर डिलीवर नहीं हुआ हमको अपना खाना जानना है कि कब डिलीवर होगा और कितना पैसा लगेगा और कब सही समय पे आएगा या नहीं सुरक्षित है कि नहीं ये सब हमको अपना जानना है कि किस तरीके से हमारा सामान जो डिलिवरी की जा रही है और सही से डिलिवरी की जा रही है कि नहीं नहीं करने पे हमें अगर डिलिवरी नहीं किया गया तो डिलीवर अगर समान अच्छे से न किया जाए तो क्या मेरा सामान वापिस जो सामान का जो पैसा वापिस है वह रिटर्न आएगा या नहीं